भाऊ तव्हां डोली नास्ता मां था ॻाल्हायो अड़े भाऊ मां तव्हां खे किलाकु पहिरियों ओर्डर ॾिनो हुयो पंजाह दाल पकवाननि जो ठीकु आहे ऐं सठि सीरा माल पुड़ा ऐं चालीह गुलाब जामुन ऐं पंजाह सम्बोसा

ॿुधो था अञा ताईं उहो मालु आयो ई न आहे कलाकु थी वियो आहे भाऊ मुंहिंजे घर में महिमान अचिणा आहिनि जल्दी कयो न छा था ॻाल्हि कयो तव्हां अछा त तव्हां जो भाउ हूंदो ऐं थी सघेव त जल्दी पहुचायो न इहो मालु ऐं हिते तव्हांजे जेको ऐप आहे इनमें पेमेंट जो ऑप्शन नथो ॾेखारे मूंखे अड़े हिते सी ओ डी अचे ई नथो सी ओ डी कान अथव अवेलेबिल भाऊ हिकु ॻाल्हि ॿुधायांव मुंहिंजो फोन पे जी पे पेटी एम कल्ह खां नथो हले भाऊ थी सघे भाऊ इअं कयो न जेको तव्हांजो मालु ॾियणु वारो आहे जीअं ई मूंखे ॾियणु ईंदो ओर्डर त मां उन खे कैश थो ॾेइ छॾियां हले इहो भाऊ सम्झो न यार इहो नथो हले त मां कीअं तव्हांखे पैसा ॾींदुमि

भाऊ अगरि इहो नथो थी सघे त मूंखे ओर्डर केंसिल करिणो पवंदो ठीकु आहे काई ॻाल्हि कान्हे मां केंसिल थो कयांव